نو لاکھ پچپن ہزار تین سو چار سات لاکھ ترپن ہزار بارہ چوبیس ہزار تین سو تہتر اٹھائیس ہزار سات سو بارہ چھ لاکھ ترپن ہزار ایک سو دو